हैल्लो नमस्ते जी जियां की तुसें पुच्छेआ कि थोआड़े आस्से पास्से कनेह् घर ऐ कनेह् बने दे ऐ तुस कनेह् मौसम च रेह् दे ओ केहो जेह् थोआड़े आस्से पास्से दे घर ऐ मैं ओह्दे बारे थोआनू दस्सा निं आं की हुन अस अज कल्ल ते बड़े ही अच्छे अच्छे मकान और बड़े ही पक्के मकान ऐ साढ़े आस्से पास्से लेकिन जेल्ले अस बचपन हे ते ओल्ले अस बड़े इ'यां हर तरां दे घर दिक्खे दे जियां की पैह्लें मिट्टी दे घर होंदे हे गोहा लीपदे हे अन्दर ते चूना फेरदे हे चुल्ल होंदी ही देस्सी देस्सी ओह्दे च रोट्टी बनांदे हे पुराने मकान होंदे हे जेह्ड़े ते ओह् दे मिट्टी दे बने दे होंदे हे ओह्दो उप्पर इ'यां टीनां पाई दियां होंदियां केईं लोकें टीनां पाई दियां होंदियां हां केईयां ने लकड़ी दा खड़ लगाईयै ते ओह् मकान बनाए दे होंदे हे दिक्खे दे असें सारे मकान ओहो जेह् ते ओह्दे बाद फिर जियां थोह्ड़ा थोह्ड़ा जमाना चेंज आंदा गेआ लोकें थोह्ड़ा पता लगदा गेआ ते ओह्दे बाद उनै फिर टी आर दे जेह्ड़े बर्गे पाए दे होंदे हे ओकड़े मकान शुरू करी ओड़े जियां कि कन्दां चुक्की लियां इट्टा दियां जां मिट्टी दियां ते ओह्दे उप्पर ओह्दे ओह् पाई ले बर्गे पाई ले टी आर पाई ले ते ओह्दे मकान बनाई ले ते फिर ओह्दे बाद लोकें च जियां जियां जैदा उनें पता लगदा गेआ कि अस कनेह् मौसम जमाना बदलदा गेआ लोग पढ़ने आस्ते बाह्र जाने लग्गे बच्चे नौकरियें ताईं लोग बाह्र जान लग्गे जेल्ले बड्डे बड्डे शैह्रां च गे उत्थे उने दिक्खेआ कि बड़ियां चीजां होंदियां इ'यां बी मकान होंदे फिर लोकें च मेहनत करन लगे जेल्ले पैसे आन लग्गे ते फिर लोकें केह् कीता थोह्ड़े थोह्ड़ियां लैंटर आह्ले मकान पान लग्गे सीमैंट बज्जरी दा लैंटर पाईयै उने जेह्ड़े लोग शन्नां च रौंह्दे हे कच्चे मकानां च रौंह्दे हे उनें लोकें बी केह् कीता कि फिर पक्के मकान पाने शुरू करी ओड़े पक्के मकान कच्चे मकानें च एह् होंदे हा कि जियां की बड़ा आन्धी झक्खड़ आंदा हा ते बड़ी परेशानी हुंदी ही लोकें ते जियां धुप्प आनी मती ते किन्नी देर अन्दर कुल्ली च बड़े दे रौह्ना लोकें ते बूह्टे लग्गे दे होंदे हे बूह्टेआं दे स्हारे लोकें अपना के टाईम कढना ओह्दे बाद कोह् होया कि जेल्ले थोह्ड़े हारे टी आर आह्ले मकान पौंन लग्गे तो लोकेंई एह् होई आ की उनें बरखा कोलूं थोह्ड़ी मिलेआ कि जेल्ले बरखा होनी ते चलो जी अपना पक्का मकान ओह्दे अन्दर आईये लोकें बेही जेना ओह्दे कन्ने केह् होया कि ओह् फिर थोह्ड़ी देर ते ओह् ठीक रौह्ने ओह्दे बाद उने चौना शुरू करीओड़ना उने पानियैं जेल्ले ओह् पानी चौना शोना शुरू होई जाना ते लोकें फिर मुशकल होन लग्गी पेई फिर लोकें केह् कीता ओह्दे बाद चली पे सीमैंच दे एह्दे लैंटर लैंटर ओह्ले मकान पौने कन्ने लोकेंई बड़ा फायदा होया की पानी चौना बी बंद होईया जेल्ले आन्धी जक्खड़ आनी लोकें अन्दर बड़ी जाना ते पुराने नमें मकानां च फिर ओह्दे बाद लोकें च फिर और जैदा लोकेंई पता लग्गना शुरू होईया लोकें फ्ही मारबल पाने शुरू करी ओड़े टैलां पानियां शुरू करी ओड़ियां ते खुल्ले खुल्ले मकान बनाने शुरू करी ओड़े लेकिन एह् ऐ कि जेह्ड़े देस्सी मकान होंदे हे पराने जमाने च लोग जियां रौंह्दे हे बेह्ड़े होंदे हे बेह्ड़ेंआं च रौह्दे हे बड्डे बड्डे बेह्ड़े होंदे हे बूह्टे लग्गे दे होंदे हे ते लोग ओह् जेह्ड़ियां चीजां ओह् आस्ता आस्ता गुम्म होंदियां गेईयां फिर केह् होईया छोटे छोटे जेह्ड़े ग्रांऽ हे ओह् शैह्रां च बदलदे गे लोकें निक्के निक्के घर करी ले बेह्ड़े खत्म होईये लोकें दे पैह्लें होंदा हा लोकें कि खुल्लियां जमीनां होंदियां हां कुल्ली पाई दी होंदी ही अग्गे पिछे कनक राई लैनी सब्जियां राई लैनियां बकरियां रक्खी लैनियां गवां रक्खी लैनियां आस्ता आस्ता जमाने च चेंज आंदा गेआ लोकें ते लोकें नै ओह् चीजां खतम होंदियां गेईयां हून लोकें पक्के मकान पाई ले ते जगा कटदी गेई बेह्ड़े कटदे गे लोग आस्ता आस्ता उत्थें रौंह्दो गे बड़ा जमाने च फर्क आंदा गेआ लेकिन ओह् जमाने च फर्क आने कन्नै केह् होया कि जेल्ले निक्के निक्के मकान बनने शुरू होईये लोकें च घुचन होंदी गेई आस्ता आस्ता लोकें पराने जमाने दे सारे चीजांई हुन जियां कि अज कल्ल दा दौर ऐ ते लोग दोबारा परानियां चीजां गी जियां हुन अज कल्ल आखदे कुक्करा दी सीटी निं बजानी कुन्नी च दाल बनानी पुरानियां चीजां जेह्ड़ियां कि सोस हुन इन्ने सालें बाद दोबारा बापस आ दियां लोग अज कल्ल लाज कराने आस्तै अपना जियां कि पुराने मिट्टी दे घरैं च जा दे परानियां देस्सी चीजां दवारा चलनियां शुरू होई गेदियां जेह्ड़ा पराना जमाना हा ओह् दवारा गै बापस आ दा लोकें दा आस्से पास्से दे जेह्ड़े जीवन च लोकें दे जेह्ड़ा फर्क आए दा हा रैह्ने च जेह्ड़ा लोकें दा फर्क आए दा हा की नेईं जी अडवान्स लोग होई गेदे जल्दी जल्दी कम्म करने दे चक्करें च हुन कि लोग दवारा उनें परानियें चीजें गी अपनाऽ दे दवारा परानियां चीजां जां ते ओहियो लोग कि एह्दे बड्डे बड्डे खुल्ले खुल्ले खेत्तरैं च दवारा निक्के निक्के मकान बना दे जिसी की फार्म हाऊस दा अजकल्ल नाम दित्ता गेआ कि बड्डे बड्डे जगा च जेईयै ते दवारा उत्थे निक्के निक्के मकान बनाईयै देस्सी चीजां रक्खियां जा दियां गवां रक्खा दे लोग दवारा बकरियां रक्खा दे घरा दियां दाल एह् खाने चौल घर ई लगाने लोकें च बड़ी जैदा के हुन बड़ा फर्क पवा दा पैह्लें लोकें च इन्ना फर्क ऐनी होंदा हा कि कितै उनें परानियां चीजां छड्डी छड्डियै नमियां च आए हून दवारा एह् जमाना बापस होई गेदा कि लोग दवारा ही दवारा परानियां चीजां च बापस आ दे